अॼु ॾींह ताईं खाधे रधण जी चटाभेटीअ में मूंखे कॾहिं मौक़ो न मिलियो आहे पर अॻिते जेकॾहिं मूंखे इहो मौक़ो मिलियो त मां तमामु सुठियूं सुठियूं शयूं ठाहे सघंदी आहियां ऐं भाग वठी वठंदमि